हलो हलो मैंने फ़ोन बाटिका लगाया था भैया मेरा नाम श्रद्धा हेरवार है मैं तारबाहर से अच्छा आप क्या राहुल भैया अच्छा अच्छा मैंने कुछ खाना मँगाया था बाटिका से तो आप वो मुझे कितने बजे तक लाओगे अच्छा पाँच बजे पाँच बजे का नहीं भैया मैंने तो तीन बजे का बोला था आपसे अच्छा तो आप मुझे साढ़े तीन बजे तक ला देना और कुछ बर्तन भी चाहिए साथ में क्योंकि मैं अपने बर्तन घर पर भूल कर आ गई हूँ केटली और चम्मच ये साथ में लिया आना खाने के साथ